हेलो फ्रूट क्राफ्ट कंपनी से बात कर रहे हैं आप जी हाँ मैं संगीता बात कर रही थी जी जी मेरा एक ऑर्डर था सर आपके यहाँ पे जो अभी तक मिला नहीं अच्छा मेरी डेट बता दो कब सर मैंने आज ही तो वह क्या था बुक में जी दो बजे के समय में किया था जी जी अब देख लीजिए संगीता नाम से था जी जी जी जी जी ठीक है सर आप देखिए और मुझे बताइए सर की मेरा जो आर्डर है अभी तक मुझे प्राप्त क्यों नहीं हुआ है

मुझे समय में मिलना चाहिए था ना सर वो अभी तक नहीं मिला मुझे जी ये तो गलत बात है ये तो आपकी जिम्मेदारी है सर की आपको समय से हम आपके जो कस्टमर है उसको समय समय में आपका जो समान है समय में मिल जाना चाहिए ताकि आपकी कंपनी को किसी प्रकार की समस्या ना हो हमारे जैसे लोग आपकी कंपनी में कॉल ना करें ये तो आपका दायित्व बनता है सर जी जी जी मुझे सूचना मिली सर कि अभी तक मेरे घर मेरा सामान आया नहीं सर मेरा लड़का देख रहा था सर जी जी जी मुझे अभी पता चला सर जी ठीक है सर आप टाइम से आप प्लीज आप पहुँचा दीजिए सर बहुत अच्छा होगा सर समय से आप पहले पहुँच जाएंगे तो जी जी जी जी ठीक ठीक है सर आगे से ध्यान रखिए जी धन्यवाद